हैलो मड़ो केह् हाल ऐ बस मड़ो तुस सनाओ होर यरो मेरा टब्बर हा आक्खा दा फिरने गी जाना केईं जगह दा सुने दा ठीक ऐ भी आं मड़ो इंया तुस सनाओ कुछ निं लैना मड़ो अंयै घर जागत जिद्द करा दे हे आक्खा दे हे फिरनै गी जाना ते भी में हा फोन करी लैनी आं तुसेंगी अच्छा नेईं नेईं मड़ो अें दू निं जाना ऐ जागत जिद्द करा दे नेईं अस दिक्खी लैग् आपें जागत करी लैगे कोल तुस आई जायो असेंगी हून पता निं लग्गेआ ना कोई गल्ल निं अं'ऊ सनाई ओड़गी बस एह्दा खर्चा किन्ना किन्ना खर्चा होई जाह्ग खरी खरी भी ठीक ऐ यरे पढ़ो शुक्रिया थुआढ़ा ठीक ऐ